खाॼनि जी मिठाई सिङरी जी मिठाई गिह मिठो लोलो चौथो माए जी मिठाई नारियल जी मिठाई गजर जो सीरो पटाटनि जो सीरो जेलेबीअ गिहर मिठो लोलो करांची हलवो मिस्री मुण मिठो समोसो सिंधी हलवो पतीशो रसगुल्लो